पंज मई ॿ हज़ार पंदरहां चारि सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतहतरि टेवीह जून ॿ हज़ार अठ उणिवीह जून उणिवीह सौ अठहतरि यारहां फरवरी ॿ हज़ार सत